अजमेर गेलियै रहए घूमय लेल पूरे परिवारके साथ घूम फिरलियै बहुत अच्छा लगलै अजमेर नीचाँमे खूब घुमलियै फिरलियै खाना पीना खैलियै पीलियै बिरियानी रोटी सभ खाए पिए हमलोग घूमे फिरे घुमलियै फिरलियै तब जा कऽ तारागढ़ पहाड़पर गेलियै तारागढ़ पहाड़पर दरगाह उरगाह सभकिछु देखलियै घुमलियै फिरलियै बहुत अच्छा लगलै घूमय फिरयमे सूरज भी अच्छा लगलै वहाँसँ देखयमे पहाड़पर सँ सूरज अच्छा लगलै देखयमे बहुत अच्छा लगलै सभ परिवार रहियै देखयमे बढ़िआँ लगलै फेर नीचाँ एलियै तारागढ़ पहाड़पर सँ नीचाँ एलियै फेर नीचाँमे अजमेरमे घूम फिर करलियै खूब बढ़िआँ लगलै घूमय फिरयमे सभ परिवारके साथ रहियै हमलोग खाए पिए बढ़िआँसँ घूमे फिरे बहुत किछु देखे बहुत किछु देखलियै वहाँपर बहुतकिछु वहाँपर देखलियै बहुतकिछु घूमयवला छै देखयवला छै बहुतकिछु खरीदयवला रहै लयवला रहै बहुतकिछु